अपन घरमे तऽ बहुत किछु एहन अहि जे नव बनबैकेँ प्रयास करै छी लेकिन ओकरा आगु नहि निकालै छी कियाकि ओ घरे भरि रहि जाइ छै जे होइत रहै छै हमरा सभकेँ कनि अन्दर से सङ्कोचो होइया जे एकरा देखेबै या निकालबै तऽ एकर की होएत एकरा पर कोई की व्यङ्ग करत हँसत की कहत ओना हम तऽ मधुबनी पेन्टिंग तऽ बहुत दिनसे करै छलहुँ हँ बिना सिखने खुब नीक पोस्टर बनबै छलहुँ ओकरा फ़्रेमिंग करवाकेँ टँगै छलहुँ हँ माटिके मुर्ति हमरा सभ ओतऽ सामा चकेवा ओ सभ तऽ मतलब हमरा सभके एकटा ओहिसे पारम्परिके अछि हमसभ बच्चेसँ ई सभ चीज देख रहल छी शुगा मैना छोट छोट भगवानके मुर्ति बनाउ ओ सभ तैँ बुझियौ हर साले बनाएल जाइ छै वएह ओकरे रङ्गलहुँ तऽ ओ नीक सॅं अगर नीक रङ्ग या नीक पेन्टिंग नहि देलियै तऽ ओ खराब भऽ जाइ छै नाग नाग नागिन ई सभ चीज बनाकऽ ओकरा माटिकेँ नीकसँ बनाकेँ रङ्ग कऽ कऽ ढेउरकऽ ओ सभ दियौ राखू घर पर छोट छोट भगवान सभके बनाके शिवलिङ्ग सभ मधुश्रावणी सभमे जे मतलब होइ छै मधुश्रावणी सभमे हाथी बनै छै गौड़ी पुजा लेल हाथी बनाएल जाइ छै ओकरा खुब निकसे सजाउ ओकरा जते तक अहाँ कऽ सकै छी ओहिमे मोती तोती लगा दियौ पेन्टिंग जे कलरकेँ जेहन युज करी आएब तऽ बहुत किछु भेटैया बाजारमे पहिले तऽ घरेमे लोक अपने से रङ्ग तैयार करै छलैया सेहो हमसभ देखने छलियैन हँ अपन दादी नानी सभके लेकिन आब सभटा चीज भेटै छै मार्केट मे लेकिन तैयो लोक करैया हमहुँ सभ करै छी लेकिन किछु होइ छै एहन जे लोक बाहर नहि निकालि सकि रहल अछि अखनो तक से भऽ रहल अछि